हाँ डॉक्ट साब नमस्कार

हाँ अच्छा डॉक्ट साब वो विवेक बात कर रहा था अरे डॉक्ट साब वो कुछ हमारे सर में प्रॉब्लम हो रही है दिक्कत यह है कि चक्कर टाइप से आ रहे हैं और सर भारी भारी सा रहता है और

प्रॉपर नींद ले रहे हैं लेकिन जब रात में रात में तो ठीक रहता लेकिन दिन में ज्यादा दिक्कत होने लगती है ज्यादा ज्यादा धूप ऊप में रहते हैं टाइप से आने लगते हैं हाँ दवाई डॉक्ट साब कोई नहीं ली है यही बस नॉर्मली सुना रहे थे लेकिन जब दस बारह दिन पंद्रह दिन हो गए तो हमें लगा अब डॉक्ट साब से कंसल्ट करना जरूरी है

अच्छा डॉक्ट साब ये क्लीनक आपका कब से कब तक खुला रहता है कोई टाइमिंग बता दीजिए अच्छा अच्छा को डॉक्टर साब बंद रहता है अच्छा छुट्टी रहती है अच्छा तो डॉक्टर साब यह जो यह नॉर्मली जो दवा हम कर रहे हैं यह खाएं अच्छा यह जो नॉर्मली दवा हम खा रहे हैं यह बंद कर दे या या यह जो है खा ले अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो तो अच्छा अच्छा अच्छा जाँच करा के फिर दवाई लें अच्छा अच्छा ठीक है डॉक्ट साब हम कल जो है ठीक है अच्छा जी ठीक है ठीक है हम कल जो है हम आपके पास आते हैं और जांच करवाते हैं इसके लिए ठीक है नमस्ते डॉक्ट साब